भारतके इतिहास अपन आपमे बहुत विशेष स्थान रखैत छै अगर एकर नया रूप आकारके बात अगर करल जाए कएल जाए तऽ माननीय प्रधानमंत्री जे अखन वर्तमानमे यऽ नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी हुनकर जे योगदान यऽ कोरोना कालमे हुनकर जे एक एकटा एक एकटा विचार एक एकटा लेल गेल निर्णय कोरोना एक महाविनाश कालमे हुनकर एक एक चीज बड़ा नीक भेल दोसर बात की भारतके लोग एहि विषम परिस्थितिसँ जे ऊबरल यऽ ओकरमे प्रधानमंत्री मोदी जीके विशेष योगदान यऽ जकर खातिर ई देश विकट संकट सँ गुजरि रहल छै तो ओकरेमे जेभी उपलब्धि भेल ओकरामे मोदी जीके मुख्य योगदान यऽ